इफ हांवें खंयचो प्रोडक्ट ऑर्डर केलो आनी सपोज तो सारको येवू ना जाल्यार पयलें म्हणल्यार जो तो ऑनलायन स्टोर हा ताच्या आप एपार वसोन पयलीं म्हाजें सगळें लायक यूज आनी पासवर्ड बीन घालून म्हाजे पयली डिटेल्स घालतलो हांव दुसरें म्हणल्यार ऑर्डर इश्टीन वयतलो जेतून करून कळटली की लायक लास्ट म्हाजो पर्चेस खंयचो आहा तें पळोवन तेजेर क्लिक करून दुसरें म्हणल्यार तीच ऑर्डर ती तीच ऑर्डर ती काय म्हणून पयतलो आनी मागीर रिटन पॉलिसी रिटन पॉलिसी मेन लायक तो प्रोडक्ट रिटनेबल आसा ऑर रिफंडेबल हा इफ रिटनेबल आहा लायक कितके दिसांनी ताका रिटन रिटन करूंक शकता आमी तें मेन चॅक करूं शकता दुसरें म्हणल्यार एकदां तुवें रिटनार घातलें तर मागीर स्टेटस पोवप लायक तुजो रिटन रिजेक्ट जाला ऑर एस रिटर्न तुजो अप्रूव जाला तशेंच कितें रिटन फीज बीन आसा जाल्यार तेजेरूय मे लक्ष घालचो पडटा कारण थोडे फार एप अशें आसा की ऑनलायन स्टोर अशें आसा तें रिटनाकूय लायक चार्जीस लायतात थोडे अमके अमके चार्जीस दिवंक जाय सो ते पयली पोवपाचे आनी दुसरें इफ सपोज तुजें जालें लायक ऑर्डर रिटन तुजी कन्फम जाली रिटन अप्रूव जाली तुजी सो फायनल स्टेप असोत आसतलो की लायक तूं स्टेटस आपलो पळयतलो लायक केन्ना पावतले तें ऑर एल्स आनी लायक तुका केन्ना लायक तुजी ऑर्डर रिटन रिटर्न मेळटली ऑर एस तें तुका रिप्लेस करूंक मेळटले